ہمارے محلے میں پندرہ سے بیس گھنٹہ لائٹ آتی ہے لیكن اور بہت اچھا تو لائٹ ہمارے محلے میں رہتی ہے لیكن كبھی كبھی ٹرانسفرما كے خراب ہو جانے كے وجہ سے بارش ہو جانے كی وجہ سے یا كسی اور وجہ ہوں سے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارا كام رک جاتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے كام كرنے كا جو جو روٹین ہے وہ چینج ہو جاتا ہے وہ صحیح سے ہو نہیں پاتا ہے لائٹ چلے جانے كی وجہ سے ہمارے گھر میں جو مشینیں ہیں وہ رک جاتی ہیں اور جو پنكھے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جو مشین ہیں جن سے ہم لائٹس یوز كرتے ہیں وہ مشینیں نہیں چل پاتی ہیں جس كے وجہ سے ہمارے گھر كے كام بھی رک جاتے ہیں اور ہمارے ہمارے كام بھی رک جاتے ہیں اور ہمارے جو كام كرنے كا وقت ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور ہمارا وقت چینج ہو جاتا ہے